पीटी उषा जो जनम केरल में थियो हुअसि पर उहा प्योलीअ में वॾी बढ़ी थी आहे पीटी उषा ॾाढी महिनती छोकिरी हुई पीटी उषा पंहिंजी ज़िंदगीअ में किथे हारि न मञंदी हुई पीटी उषा खे खेलनि में ॾाढो इंट्रस्ट हूंदो हुअसि इन करे पीटी उषा के एशियाई खेलननि में ॾाढा सारा गोल्ड मैडल उन्हनि जिता ताईं औरि उन जे अलावा बि ॾाढे सारी कलाउनि में उन खे मैडल मिला अथसि पीटी उषा ॾाढी महिनती वारी हुई पे उन जी ज़िंदगीअ में ॾाढी सारी परेशानियूं औरि कठिनाइयूं हुअसि पर तॾहिं बि उहा सभिनि खे भुलाए करे उहा अॻिते वधी और ॾाढी सारी जीत हासिल कयईं मूंखे पीटी उषा सां इहा प्रेरणा मिलंदी आहे की जीवन में चाहे केतिरा बि बुरा ॾींहुं अची वञनि मां कॾहिं हारि न मञंदमि और पंहिंजी जीत हासिलु करे ई रहंदमि